मां पंहिंजे लाइ जैतुन जो वणु उगायो आहे मूंखे जैतुन सां ॾाढो प्यारु आहे त मां पंहिंजे लाइ नंढपण में जैतुन जो वणु उगायो हुयो ॾाढो इंतिज़ारु कंदी हुअमि इहो वणु ॾा जीअं जीअं वॾो थिए जल्दी मूंखे जैतुन मिलंदा ॿ टे सालनि खां पोइ इहो वणु जीअं वॾो थियो ऐं नंढो हिकु जैतुन थियो ॿ जैतुन थिया रोज़ु मां ॾाढा सारा जैतुन थियणु लॻा ऐं मां उन्हनि खे खाईंदी हुअमि ॾाढो मूंखे वणंदो आहे वरी भाॼियुनि में मूंखे वाङणु वणंदो आहे त सोचिंदी हुअमि वाङण जो वणु हुजे त मां जंहिंमहिल वणे तंहिंमहिल भाॼी ठाहे त मां हिकु पंहिंजे घर में हिकु वाङण जो वणु उगायो हुन जी बेल जीअं लीअं लंबी थींदी वेंदी आहे वाङण थींदा वेंदा आहिनि मूंखे लंबा ऐं मोटा वाङण ॾाढा वणंदा आहिनि जंहिं सां वाङण जे भरते जी भाॼी ठहंदी आहे हिन प्रकार मूंखे ॾाढियूं भाॼियूं वणंदियूं आहिनि ऐं फल वणंदा आहिनि मन में ॾाढो हूंदो आहे कि हर जॻहि हुजे बाग बगीचो हुजे मां हर तरह जा फल फ्रूट भाॼियूं सभु उगाया